आं हॅलो कितें केलें तेणे

आं हय आवय आमचे खोतिगांवांत मरे आमची बेताची पळय काम आसा तातूंत आमी एक्सपर्ट आमचे कडेन तुमकां पळय बेताची पळय आसा न्ही सामकी बेस्ट क्वालिटी आं बेस्ट क्वालिटी भितरलो पोटांतलो म्हाल न्ही भायलो भायलो कडेचो घट्ट म्हालाचे आमचे कडेन बरे चोबे आसात ताका धरपाक तीं होल्डर बिल्डर बरें आसात आनी ताची सायज आसा सायज म्हण कशी एक मोटी पिळ्ळी म्हळ्यार लाइट देवू वेट करतल्यार पिळ्ळी समज ल्हान चोबो मागीर कुरपणो कुरपणो मागीर वल्ली वल्ली ह्यो सगळीं गजाली आमगेंली आमचे कडेन रेडी आसात तुगेलें म्हाका हे जाय तुका खंयचो जाय सांग तुका क्वान्टीटी कितलें जाय हय ना आमगेले पळय तो भायले आंग पळय जें आसा भायले ते घट भायलो बेळ बे वेळ तो भायलो वेळ घट्ट आनी पोटांतलो पळय जो आसा तो मोव सॉफ्ट आमची सारकी बेस्ट क्वालिटी आमची भायली वेळ जे आसा तें आमी वापरतात आनी बरी घट्ट ताल्लूक खूब व्हरतना व्हरतात उरना म्हाल उरना तुका कितलें जाय तें सांग हय कितलें जाय तें सांग तुगे आं आं आं आं हय हय सद्या एक पंचवीस वीस पंचवीस किलांचें वजन सांबाळपी अशी जाय तर तुका हय हय हय म्हजे कडेन तुका बल्क जर तुवें घेतले एक प प साधरण पंचवीसाच्या वयर तर रॅट कमी करया एक दोन जाल्यार म्हाका ते रिटेलान दिवचे पडटले हय रॅट पळय आसा तुमी सांगता तेका साधरण एक शंबरय पडटले शंंबर रुपयान एक बल्क घेतल्यार एक धा रुपया कन्सेशन दिवपाक जाता ओके मागीर सांग तूं म्हाका आं आनी म्हाका मातशी व्हॉट्सेपार मेसेज तुगे मेसेज धाड आं कितलो जाय तो बरें पावलें पावलें पावलें पावलें पावलें पावलें पावलें डन डन जालें